आं मोजां मोन्नाय एक्टरनि मुङानो जाहैबाय साउट इण्डियानाव आलु अर्जुन हिन्दीनियाव अक्षय कुमार आरो लोगोसे एक्ट्रिसखौ एक्ट्रिसखौ बुङोबा आङो प्रियंका सफ्राखौ मोजां मोनो आरो जोंनि बर'नियाव एक्टर हिसाबै आङो सुबिरखौ मोजां मोनो आरो एक्ट्रिस हिसाबै जोंहा मासुम नार्जारिखौ मोजां मोनो आं बिसोरखौ ओरैबायदि मोजां मोनो बिथांमोननि जिथु अह रल बे रलआ गासैखौबो हायो बिथांमोनहा जेनेबा कमीडायान बानाय नांगौबा कमिडियान बानायनो हायो एक्टरनिबा एक्टरनि हायो बा सेरीयासनि बा सेरीसनि हायो बिसोर आं बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोबोर मोजां मोनो बिथांमोननि फिल्मखौ नायनानै आङो जोबोर मोजां मोनो बिथांमोननिआ जिखि र'लानो मोनाथों बिथांमोनहा बे रलखौ बानायनो हायो बिनि थाखायनो आं बिसोरखौ जोबोर मोजां मोनो बिथांमोनहा बोरायनियानो जा सेंग्रानिआनो जा बा एसे गाव जिखि रल होया बेखोनो गावसोर बा बिथांमोनहा बानायनो हायो बेनि थाखायनो आङो बिसोरखौ जोबोर मोजां मोनो आं बिथां अक्सय कुमारनिखौ आङो माबा ओह सबसे बरा केलारि बेखौ आङो दाबो नायो आं जोबोर मोजां मोनो बे फ्लिमखौ बिथाङा आरो गलमाल बेहायबो दङ बेहायबो आङो जोबोर मोजां मोनो अक्सयनि रलखौ ओंखायनो आं अक्सयखौ जोबोर मोजां मोनो लोगोसे आलु अर्जुन बिथाङाबो जोबोर मोजां एक्टिं खालामो साउट मभिफ्राव आं गोबां नायबाय बिथांनि जिथु मभि बेफोरखौ फ्लिमफोरखौ आं बुंनानै बुंजोबनो हानाय नङा आरो बिथांनिखौ आं रेलिस्ट जाबोनो रेलिस्ट जाबोनाय नायबाय थायो ओंखायनो आं आलु अर्जुनखौ आलु अर्जुनखौ एबा अक्षसयखौ आरो सुगबिरखौ जोबोर मोजां मोनो बिथांमोनहा ओरैबायदि मोजां खालामखायो आं बिथां आरो साउट इण्डियाननि सासे ब्रहानन्दन बिथांखौबो जोबोर मोजां मोनो बिथांनि कमदिखौ आं जोबोर मोजां मोनो आं बिथांखौनो नायनानै आंबो एसे फल' बानायनाय जायो आरो माखौबा माखौबा आरो बर'निआव जा दं फैला सार आरो मेनदेला बिथांमोननि बिथांमोनखौबो आं जोबोर मोजां मोनो ओंखायनो आङो दा आं बिथांमोननिखौनो नायै नायै सरै सरै आंबो खालाम लांगासिनो आरो खालामलांबायबो थागोन होन्नानै आङो आं गावखौनो फोथायो आरो आं बिथांमोननि जिथु केरेक्टार जिबायदि जि एक्सफ्रेसन बेफोरखौ आङो नायै नायै सिखायगासिनो दङ आरो आङो हाजोबाख्लै हाजोबखैबाबो आङो बिथांमोननिफ्राय वान फार्सेनफोरखौ आङो बोनानै लानो हादों होनानै आङो गावखौनो फोथायना लानो हायो मानो होनोब्ला बिथां बिथांमोननिफ्राय लाजोब नांगौआबो खोब गोरलै नङा ओंखायनो आङो दिनै एसे गाबोन एसे जा हायो आं बे खिनिखौनो नाजागासिनो आरो बिथांमोननि बिथांमोननिखौ आङो अरायबो सिखायलांबाय थागोन होनानै आङो सानायखो लाखिगासिनो दं आरो लाखिलांबायबो थागोन बिथांमोननि जिथु एक्सप्रेशन बा डाइलक डिलिभारी बेफोरखौ आङो नायनानै खोब मोजां मोनो आरो आं बिनिखायनो बिथांमोननि जिथु अह एक्सप्रेशन बा डाइलक डिलिभारी बा बिथांमोननि स्टाइल बेफोरखौ आङो सिखाय लानो सिखायलांनो नाजागासिनो आरो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन खालामो बुहुत बिथांमोनहा बुहुत खालामबोबाय बुहुतखौनो आङो लाजोबनो हायाखैब्लाबो एसे लानो नाजागासिनो आरो लालांबाय थानो होन्नानै आङो आवगायदों आरो आङो बिसोरखौ बिनि थाखायनो मोजां मोनो बिथांमोनहा जोबोद मोजां आरो बिथांमोनखौ नायबाबो आं अहानाय मोना आरो नायबाय थानो लुगैयो माला बिथांमोननि जिथु आं फिल्म गोदान ओंखारोब्ला बिथांमोननि फिल्मखौ नायोब्ला आङो माला जोबखो बेखौनो आन्दाज मोना आरो आं जोबथ'आबा हामगौ जोबथ'आबा हामगौ बिदि मोनो मानो होनबा आं बिथांमोनखौ जोबोर मोजां मोनो बिनि थाखायनो आङो बिथांमोनबायदि उनाव सासे मोजां फावगिरि बा एक्टर जाहैनो आंबो हास्थायो आरो दा आङो हागोन ना हाया बेखौ आङो नाजालांबाय थानो आङो आवगायगासिनो दा बिसिबां आवगायनो हायो बेखौ आङो आं गावनो लासैनो नाजागासिनो उनावहाय जुदि आंनि नाजानाया जुदि जाफुङोब्ला आङो नाजाबाय थागोन ओंखायनो आङो बिथांमोन बायदि सासे सासे मोजां मोजां एक्टर जाहैनो थाखाय साखा फारा जानानै दं जिहेथु बिथांमोन बायदि जानांगौबा आं गोबां सिखायबावलांगोन ओंखायनो आङो बिथांमोननिखौ गोबां फल' खालामगासिनो फल' खालामबाय थागोन आरो खालामनायखौ अरायबो आङो बिथांमोन बायदि जानो नाजानायखौ नाजाबाय थागोन नागारा लासैनो नाजालांगोन आरो आं बिथांमोन बायदि जानो हायोब्ला आं गावखौनो सासे साकसेसफुल होन्नानै सान्ना लागोन आरो बिथांमोन बिथांमोन बायदि गेदेर जानो हायोब्ला